न'खराव बेबायदिनो जिब जुनारनि आबाद आबाद जायो आबाद खालामोब्ला आबादारिफोर जायोब्ला जिखुनु आं जुदि आङो अमा फियो जे आं एखमब्ला आंनि अमाया अबेबा समाव नों आंनि रांखान्थि हालेदनि बेलायाव आदार बायनो हायाबा गुनदै बायनो हाया बेफोरनि थाखाय आङो गाबां जेंनाजों सहायनो गोनां जायो बेफोर दिनै एखमब्ला अमानो थाखाय आदार गोनां रुनानै होनांगौ जायोबा एखमब्ला बनफोरनि आंखाल आरो एखमब्ला रांखान्थिनि आंखाल बेफोरनि थाखाय अमा फिनायाव आंहा जोबोद जेंना जादों आरो बेजों लोगोसे आं दाउबो फिसियो दाउ फिसिनायनि बेलायावबो आंनि दाउआ एखमब्ला समाव गोबां दाउ जाफुनाय समावबो आंनि दाउआ माबा मोनसे बेमारजों जोबस्राङो नाथाय बेफोराव मा मुलि बाहायनो गोनां जायो बेखौ साननानै मोना आरखि दा आं दाउ अमा फिनायनि बेलायाव अमा अमायाबो एखमब्ला समाव बेमार फैयो बे बेमाराव गोलैसोनानै उनदुसोनानै थायो भेक्सिन होयोब्लाबो बिजि थुयोब्लाबो बे बेमारआ गाया बेफोर बायदि जायो गोबां रांखान्थि खहा जायो आरो जिब जुनारनि आबाद खालामनायाव आंनि जिउआव गोबां जेंना सोमजिदों बेफोर जेंनानि थाखाय आं दिनैसिमबो सहायनानै थानांदों जेनेबा बेफोर जेंनाखौ आं सहायबोनांदों दिनै बोरमा मोसौ फिसिनाय बेलायावबो आंनि बोरमाफोरा एखमब्ला समाव बेमार जायो बेफोर बेमारखौ भेक्सिनफोर बा माबाफोर मुलि बाहायनांगौ बेफोरखौबो सानस्रनो हाया जायो